मां जूनागढ़ शहर में रहंदी आहियां जूनागढ़ गुजरात जो इलाही वॾो ज़िलो आहे हिते इलाही ॿिए ॿिए प्रकारनि जूं खेतियूं थींदियूं आहिनि सभिनी खां वधीक जूनागढ़ में मानडवी ऐं सेवड़ीअ जी खेती थींदी आहे जूनागढ़ पासे जी मानडवी इलाही वखियाल आहे भारत में पहिरें नम्बर ते ईंदी आहे जूनागढ़ मानडवीअ सॼे देशनि ऐं ॿियनि ॿियनि राज्यनि में ऐं शहरनि में वेंदी आहे हिते उपजाऊ ज़मीन ऐं खेॾूत जी महनत जे करे हिते सभिनी खां वधीक मानडवीअ जी खेती थींदी आहे त ॿियो अंबनि जे करे जूनागढ़ ज़िलो इलाही वखियलु आहे हितां जा केसर अंब सॼे भारत देश ऐं विदेश में प्रखियात आहिनि वरी हिते मिठा अंब हितां जी खासियत आहे ऐं टेक्नोलोजी जूनागढ़ जी इलाही अॻियां आहे ऐं प्रोटीन युक्त खीरु हिते मिलंदो आहे खेॾूत टेक्नोलोजीअ सां हिते कमु ऐं खेती करे अॻियां वधिया आहिनि जूनागढ़ खेती टेक्नोलोजी ऐं सींचाईअ लाइ इलाही अॻियां आयलु आहे